दिना नै आरो दा दैज्लां बोथोर फैब्ला अखा गैयाब्ला जों बोरै गायगोन बोरै फुगोन अखा नांगौ जोंनो दा आरो मेचिन बायदिसिना गैया जोंहा दै सारनानै गायनोबो जों इदिनो खोथिया बायदिसिनाखोबो जोङो गोरानै फुनोसै गायनाय समाव आरो दै गैयाब्ला माजों गायनो जों अखा लेंहरो अखाया फैयाना माने अखा मुथिसे जोंना जायो दा आरो जोंहा दै हाबनायनिबो सुबिदा गैया नालाय बोरि गोरान हाया ओंखायनो जोंनो मेचिन नांगौ मेचिनजों जों दै सारो दै सारनानै गायो दै सारनानै गायनानै ओमफ्राय जोङो खिथिखो मावो आरो मावनाया आरो इनि सायाव जोङो दा मैगं थाइगं फोनायावबो जोंहा बुहुद दा अखा हायाखैनालाय जों बिराद खरान आरो दा जायगाफ्रा आरो दै सारनानै गायनो जों सुबिदायानो गैया खबि मैगंफोरा ओरैनो गायो ओरैनो रानलांजोबनाय सिन्था गैया जोङो ओमफ्राय इदिनो खबि बायदिसिना गायब्लाबो माने जों दै मोना नालाय रानलांजोबो थैलांजोबो आरो मैगं थाइगंफ्राबो

खिथिखौथ' मावो मावनाया दा अखा नांगौ अखाफोर हागैमानि हाया जोबजाबा मैगं थाइगबो थाङो दा आरो जायगाफोराबो गोरान जायो ओमफाय आरो जोंनि सिबिं बायदिसिना फैयो इफोर मानि सिबिं खिथि मावब्लाबो माने बाथ'फोरानो जायो सिबिंफोरखो जों मावब्लाबो माने मोनजोबा आरो बाथ' बायदिसिना होब्लासो जों मोनो खिथिखो मावब्ला दा आरो सिब्रु मैगंफोरखौथ' बाथ'फ्रा अनेख जायोना खेबख' खेबख' बाहाय एफोरखौबो नेनांगौ आरो जों थानांगौ नङाब्लाथ' मानसिया थायाब्ला मानसिया नायाब्ला जाफैजोबो आरो सिबिं बायदिसिनाखौ बाथ'फ्रा आरो सबाय फोयो जों दा सबायफोरखोबो इदिनो जोंनि हाग्रानि जुनारफोरा जाफैयो जोंनि जायगायावथ' आरो हाग्रा खाथिजों मैदेरफोर मानि जाफैयो माने सबाय फोब्लाबो दा सबाय खिथिखोनो मावनो हाया बायदि रखम आरो मैदेरनि उफद्रबआवनो जोंना दा आरो हाग्रा खाथि जाहैबायना गामिफोराबो इदिनो आरो खिथिखो मावब्लाथ' मानसिया आबोर खालामब्ला मोनो दा जों आरो अखा बांखानि दिन दै गैयैनि जनावनो जों खिथिखौनो मावनो हायि रखम आरो माने आं माबा फोयो नालाय जोंबो आरो रोंनाया अबेखि जाजेनो जायोना खिथिखो मावब्लाबो दा

ओ खबि मैगंफोराव मा मा होनांगौ बे गोबोर बायदिसिना होबालाय मैगंफोरा मोजां जाबोयो आरो खबि मैगं जुदि जों माबाफोर होनांगोन नामा उखुद मुलिफोर होनांगोन नामा इदि सानो आरो जों दा मावब्लाबो

आरो माइ गायब्लाबो माइ एम्फौ जानाय मा जानाय मुलि सारनांगौ हाग्रा खाथिनि नालाय जों जेबो खिथिखोनो मोजां मोना आरो इदिनो माइ गायब्लाबो मुलि सारनाय मा सारनाय आरो आलु आलु गायो जों आलु आरो मा मा होनांगौ जोङो आलु जोङो एख' माबानि मुलिनिजों थयारि खालामा जोंहा माने मोसौ मोसौ खाथि खालानि गोबोरखो लायनानैनो मानि जोङो आलुआव होयो आरो आलु गायो आरो अखा हाब्लाथाय आलुफोरा ब्लेद नाङो बे ब्लेद नांनायावनो मा मुलि होनांगौ बेखौबो जों बारा मिथिया आलुफोराथ' अखा इसे माबा जोमै जाबानो ब्लेद नांलाङो बिनिबो जोङो मुलि बायदिसिनाखोनो मोजां मोनाखै आरो जोंनाथ' दा आरो सरखारि हासारखौनो होया गोबोर हासारजों जों आलु बायदिसिना गायनानै जायो आरो जों ओंख्रि जानाया ओमफ्राय मैगं थाइगङाबो जोंना बे माबायानो गोजा गोबोरानो गोजा माने जों माने बायनाय मुलि बायदिसिना सारा आरो मैगंं थाइगंबो जोंना बेनो गोबोर हासारजों जों खिथिखो मावोमोन आरो दा अखायानो गैया नै बिराद खरां जाना दं जोंनि जायगाफोरा एख' मैगं थाइगङानो जायाखै आरो खराननि जनावनो

दा दै दै होब्लाबो माने ब्लेद नांलाङो मैगं थाइगंफोरा दैबाबो होजाया आरो जोंनि जायगायाव अखाफोर हाबालाय एसे मोजां जागौ मैगं थाइगंफ्राबो दा आरो अखायाबो हायाखैना एबारनि समाव इखानो मैगं थाइगंफ्राबो बिराद माबा जाहैदों खम जाहैदो जायगाफोराव